जी प्रणाम साहब सर अभी दुकान पर ही हूँ सर अभी कौन कौन कंपनी में साइकिल आई हुई है

हीरो में रेट कितना है जी जी लड़का का है लड़की के लिए हीरो में हीरो में

अ छोट बच्ची के लिए छोट किसी में और जी सर आ छोटी बच्ची के लिए जी दो साल की बच्ची है छोट हूं जी और गियर वाला भी है लड़का के लिए उसका क्या रेट है सर वो कौन सा है कंपनी के सर रेटे तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं बहुत रेट जी सर बहुत रेट लेकिन कह रहे हैं अभी कुछ मार्केट का डऊन नहीं हुआ है रेट सर जी एस टी बिल हमको नहीं न दीजिएगा सर हमको जी एस टी बिल नहीं दीजिएगा एक साइकिल हमको दे दीजिएगा आते हैं रखते हैं ठीक है सर ठीक है प्रणाम सर